اُردو زبان کی تاریخ بہت پُرانی ہے جیسے کہ پہلے کے وقت کے دور میں اُردو زبان کی جگہ ہندوستان میں سنسکرت اور فارسی زبانوں کا استعمال لوگ شاعری وغیرہ میں کرتے تھے دھیرے دھیرے ایک زبان میں اور بھی زبانیں ملتی چلی گئیں اور اِن ساری زبانوں سے مل کر ایک خوبصورت زبان بنی جس کا نام ہے اُردو اُردو جو ہے اِن ساری زبانوں کے کچھ کچھ الفاظوں سے مل کر بنی ہے جس کو بہت ہی میٹھی زبان اور بڑی ہی خوبصورت زبان کہا جاتا ہے اُردو زبان کی تاریخ اِسی طریقے سے میں بیان کر سکتا ہوں کہ اُردو زبان میں اب جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے وہ بہت ہی دِلکش ہے اور یہ اِس طرح سے اُبھری کہ ہر بڑے بڑے شاعر اور بہت ہی بڑے بڑے نامچین شاعر اُردو زبان میں آئے ہیں جس سے جیسا کہ پہلے فارسی میں غالب شاعری کیا کرتے تھے پھر اُنہیں جب اُردو میں خطوط نگاری اور شاعری کرنی شروع کی تو اُردو زبان کو بہت بڑا ایک اُس کو بہت بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ رتبہ ملا اور ایک بہت ہی بڑی زبان بن کر اُبھری اسی طریقے سے ہر لوگ اُردو زبان کو استعمال کرنے لگے اور آج کے دور میں اُردو زبان کوئی کسی خاص زبان نہیں پہلے اِس کو اُردو زبان کو جو ہے کسی خاص مخصوص مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا تھا لیکن اب اُردو زبان جو ہے ہر کسی کی زبان ہے ہندوستان کی زبان ہے ہندوستانی بولتے ہیں ہر ہندوستانی اُردو زبان کو بولتا ہے اور ہر ہندوستان کی زبان سے اُردو زبان بہت خوبصورت لگتی ہے